मूंखे धार धार्मिक किताबा पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां उहे ई किताबा पढ़ंदी आहियां गुरू गीता पंचामृत कोई शास्त्र थियो गुरुअ जी महिमा थी कंहिं गुरुअ जे भॻवान जे ॿारे में रामायण जो थियो गीता थी ये धार्मिक जेके पुस्तक आहिनि इहे जे महिल मां मूंखे समय अनुसार जे महिल मां फ्री थींदी आहियां त मां सत्संग बि ॿुधंदी आहियां ऑनलाइन ईंदो आहे दामोदर दास जी ओ चारि खां पंज टीवीअ में ईंदो आहे उहो बि मां ॿुधंदी आहियां ऐं किताबा बि समय जे हिसाब सां जे महिल बि समय मिलंदो आहे त मां उहो समय किताबु पढ़ण में लॻाईंदी आहियां मां गुरु दीक्षित आहे इसलिए इन करे मां गुरुअ जी महिमा भॼन कीर्तन जब वांधी थींदी आहियां पांज़ो मन ई मन सिमरन बि कंदी आहियां रामायण बि पढ़ंदी आहियां गीता बि पढ़ंदी आहियां गुरु महिमा जी किताब आहे मूंखे उहा पढ़ंदी आहियां गुरु आराधना आहे उहे भॼन आहिनि उहे पढ़ंदी आहियां गुरु आराधना आहे उहे भॼन इन उहे पढ़ंदी आहियां वेठी ऐं भॻिवान जो सिमरन कंदी आहियां मन में वेही करे ईअं पंहिंजो समय बिताईंदी आहियां बाक़ी त नौकरीअ में पहिरियों हुअसि त समय न मिलंदो हुओ एॾो किताबा न पढ़ी सघियमि लेकिन हाणे रिटायरमेंट खां पोइ मां किताबा धार्मिक में धार्मिक में विश्वास रखंदी आहियां हांजी हांजी